आज कल सब से ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इश्टाग्राम अच्छे से अच्छे ऐप हैं हमारे लिए व्हाट्सअप पर हम लोग फोटो अपलोड करते हैं फोटो एमेल फोटो भेजते हैं हमारे फ़ायदेमंद व्हाट्सअप है फेसबुक और ट्विटर है इस्पार्ट इस्मार्टफोन के ज़्यादा नुक़सान भी हैं और फ़ायदे दोनों है इस्पार्टफोन में हैक भी हो सकता है हमारा जैसे हमारा फेसबुक हैक हो गया था व्हाट्सअप हमारे एक नंबर से बनाए थे व्हाट्सअप की माने अच्छे फेस है इंश्टाग्राम आई डी बंद हो हो जाते हैं हमारे इश्टाग्राम के अप आई डी इसी का डर हमारे फेसबुक का जैसे फेसबूक हम लोग ज़्यादा ज़्यादा न्यूजपेपर अपलोड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं फेसबुक से ज़्यादा ट्विटर है जैसे हमारा ट्विटर भी अच्छे से अच्छे है ट्विटर पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव अपलोड भी हम लोग ज़्यादा करते हैं ट्विटर से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा प्लेस्टोर है प्लेस्टोर जैसा हो गया प्लेस्टोर से ज़्यादा यूट्यूब है यूट्यूब पर इतना अच्छा अच्छा नेटवर्क भी चलता है उस पर हर चीज़ जैसे पिक्चर हो गया सोंग हो या ज़्यादा से ज़्यादा सब सबक्राइड अपलोड दोनों करते हैं इससे ज़्यादा स्मार्टफोन ज़्यादा हैक भी हो जाता है